हाँ कुछ दिनों पहले ही मेंने बैंक से लोन लिया मुझे बेंक से लोन की आवश्यकता इस लिए पड़ी क्योंकि हमारा एक घर है जिस में चद्दर का घर है और एक कच्चा मकान है कवेली का तो हम को छत्त डलवाने के लिए पक्का मकान बनवाने के लिए बेंक से लोन लेना था तो मुझे आठ लाक का लोन लेना था हाँ तो मुझे शुरू में तो काफ़ी परेशानियाँ हुई क्योंकि बेंक सिर्फ़ हम को तीन लाख रुपये का लोन दे रहा था पर बाद में जो भी परेशानियाँ थी वो ख़त्म हो गई है और लोन लेने के लिए मुझे बहुत सारी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा लोन लेने में मुझे क़रीबन एक महीना लग गया मुझे सारे डॉक्यूमेंट बताने पड़े अपनी जो हिस्ट्री रही है मेरी लेने देन की बेंक से वो बतानी पड़ी कि मेरा लेन देन बिल्कुल सही है उसके बाद प्रक्रिया ही वैसे मेरी प्रक्रिया जो लोन लेने की है वो सुगम ही रही है और लोन लेने में थोड़ा वक़्त तो लग ही जाता है